गांव ऐं शहरनि में इहो फ़र्क़ु आहे गांव वारा मिट्टीअ में खेॾंदा आहिनि जीअं मिट्टी में खेॾनि बॉल सां खेॾनि छुपम छुपाई खेॾनि या बि भाग डोड़ खेॾंदा आहिनि पकिड़म पकिड़ाई खेॾंदा आहिनि त हुन में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे लंगिड़ी खेॾंदा आहिनि ऐं शहर वारा शहर वारनि में छा आहे पियो फोन पकिड़ायोनि या टी वी ॾिसनि बसि उहो कंपयूटर ते लैपटॉप ते उहो ट इहे गेमूं ॾिसंदा रहंदा आहिनि ॿियो कुझु ईंदो नथनि ऐं इहो इहो पंहिंजो दिमाग़ ख़राबु कंदा आहिनि ॿाहिरि निकिरनि त उन्हनि जो ॿाहिरि खेॾण में उन्हनि जो ॿार बीमार बि घटि थींदा आहिनि कॾहिं बि गांवनि वारनि खे ॾिठो अथव कॾहिं बि हेॾो बीमार न थींदा आहिनि शहर वारा ॿार बीमार बि ॾाढा थींदा आहिनि घर में वेठा हूंदा आहिनि उते खाईंदा आहिनि उते ई टी वी ॾिसंदा आहिनि उते ई कंपयूटर ॾि ॾिसंदा आहिनि फोन में लॻा पिया हूंदा आहिनि हू ॾिसो चाहे रोटी बि कीअं बि खाईंदा आहिनि दिमाग़ बि तेज़ु थींदो अथनि ऐं ॾिसो रो रोटी बि सुठी खाईंदा आहिनि ऐं हिते शहर वारा ॿारनि खे रोटी बि घटि वणंदी आहे न हेॾो उहो थींदो अथनि खाइण लाइ बि बसि ॿाहिरि जी मोमस हुजनि उहो हुजनि उहो घर जी रोटियूं सुठियूं खाईंदा आहिनि कहिड़ा ॿार फुर्तीला हूंदा आहिनि गांव वारा चश्मा ॿशमा लॻी वेंदा अथनि शहिरि वारनि खे ऐं हुन गांव वारा कॾहिं बि चश्मा बि न पाईंदा आहिनि केॾो मस्तु नज़र बि तेज़ु हूंदी अथनि दिमाग़ बि तेज़ु हूंदा अथनि फुर्तीअ सां कीअं घुमंदा आहिनि बढ़िया केॾो बि पंधु कराए परे परे ताईं हलनि असांजे ॿारनि खे हिते ई थोरो ई वठी वञ त थकिजी पिया आहियूं थकिजी पिया आहियूं गाॾीअ में हलो गाॾीअ में हलो इहो फ़र्क़ु पेईजी वियो आहे ॿारनि जे अंदरि